जोंनियाव दा धोरोमनि लानानै दावराव दावसि जानायफोरखौथ' खोनायो खन्द' खन्द' जायगा जायगा खोनायो मानो होनोब्ला जोंहा दा गाव गावबागाव धोरोम लानायाव दावराव जानांगौनि गोनांथियानो गैया न'खराव गाव गावनि धोरोम लानानै गाव गोसो खालामनानै खामानि मावै दाङै जानानै सोलिबानो जायो न'खर संसार जानायाव धोरोमखौ लानानै राजनितिकखौ लानानै दावराव जालायनानै जेबो मुलाम्फा गैया मानो होनोब्ला धोरोमजों राजखान्थिजों लानानै दावराव खालामनानैबो लाब गैया नोंनि धोरोमखौ नों लानानै न'खर संसार खालामनानै नों संसार जादो धोरोमखौ सिबिलांदो माबोरै खालामब्ला माबोरै सिबिलांनो हागोन माबोरै जायोब्ला माबोरै खालामलांनो हागोन राजनितिकजोंबो थांनानै लाब गैया धोरोमजों धोरोम दावराव जालायनानैबो लाब गैया मानो होनोब्ला सोरबा अमा जानायनि सोरबा मोसौ जानायनि सोरबा बबेबा धोरोमाव थांनायनि सोरबा बबेबा धोरोमाव फैनायनि बेफोरबायदिखौ लानानै दावराव खालामलायैआनो मोजां मानो होनोब्ला बेफोरबायदि दावराव दावसि खालामनानै मा मुलाम्फा दं जेबो मुलाम्फा गैया जेबो मोन्थाय मोना दानि समाव माथो राजनितिकनि खामानिजों सोलिनानै देरहानाय गेदेर गोलावफोराबो रावबो राज धोरोमनि दावराव जानाय समाव रावबो हेल्प होआ नायस'ना रावखौबो सहाय होआ बेफोरबायदिखौ साननानै नायोब्ला धोरोमाव दावराव दावसि जानानै लाब गैया गाव गावबागाव धोरोम गाव गावबागाव सिबिदो मावै दाङै जालांदो गाव गावबागाव धोरोमखौ लानानै न'खर संसार खांनायाव मोजाङै मोजां सोलिलांदो बेफोरबायदि खालामब्लानो जाबाय आरो मानो दावराव जालायनो नांगौ धोरोमखौ सिबिनायाव मानो नेवसिनांलायगौ गाव गावबागाव सानदो गाव गावबागाव सोलिदो बेबायदिनो आरो